हैल्लो में टुरिस्ट ऐं में कठुआ डिस्ट्रिक्ट च आई दी घुम्मनै मिगी सनाओ मिगी पता निं ऐ केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न इत्थें घुम्मनै आह्लियां पंजाब दा अच्छा होर

अच्छा ठीक ठीक ऐ

अच्छा

अच्छा अच्छा उत्थें बी गुफा ऐ शिव जी दी

अच्छा अच्छा ठीक ऐ जिसलै में आह्गी ना में तुसेंगी ते फोन करी लैगी ठीक ऐ ठीक ऐ फिर अच्छा ठीक ऐ कोई निं में तुसेंगी फोन करी लैगी फिर